आं सांग तवशीं शंब हेका शम पन्नासांक तीन तीन बारकेलीं हय तीन हय

आं आमी आमी रोयता आमचो मळो आसा

आमी माटोव घालता माटोव घालता आमी हय पळोवया किदें करता पयली आमी बिंयो किल्लत घालता पावस पडच्या आदीं आनी मागीर तेंकां शिंपोवन काडटा पावस पडच्या आदीं पयली हॉ हय ते पयलीच तर पावस पडन घालिना बिंयो तेन्ना किदें आतां पावस एकदम मोठो पडत तर बियो किल्लना आनी त्यो बारकिल्यो रोपयो बी त्यो मागीर वयर सराना मोठो पावस पडलो जाल्यार त्याती पावसा पयली किल्लोन काडच्यो पडटा त्यो कुसताय बी आनी किल्लय बी ना बिंयो त्यो रोपयो पावसा पयली किल्लत घालच्यो पडटा शिंपोवन तेंकां पयली वाडोवच्यो पडटा पावसा पयली

हय आनी तेंकां ते ह पयली खो त्यो मागीर खुट लावन तेंकां खुटार वयर चडोवंक जायें आनी तेज्या नंतर मागीर माटोव करूंक जावो तेंकां मागीर माटवार चडोवंक जायें ना ना ना भा तें आमी घरगुती अशें सारें घालता तेका भायलें अशें ना नाल्यार ही गुळी घालता हेजी शेताक बी मेळटा पळय ती ना शेताक मेळटा पळय गुळी धवें स हें सा तें सारें आनी काळें सारें शेताक तें सारें घालता आनी असो गोब्री गोब्री बिब्री गोबर बिबर तसलो गोबर घालचो पडटा हय हय हय आनी आमी तेंकां मागीर भर काडची पडटा तेंकां खूट लावन वयर काडचें पडटा मागीर तेंकां माटोव घालचो पडटा आनी माटोव जो घातला हय आनी तेंकां तुमी आं आं